देखियौ सुपौल जिलामे सदर हॉस्पिटल छै अहाँके बढ़िऑं छै ओहिठाम ककरो दिक्कत होइ छै तऽ पुरजा लगाबै छै दू टका लै छै ओहिठमा दबाइ दारू दै छै अहाँकेॅं जे छै जे ककरो खूब तबियत खराब भय जाइ छै एम्बुलन्स लय जाइ छै तऽ ठीक भय जाइ छै कोनो दिक्कत नहि होइ छै जेना बच्चा होइ छै तऽ एम्बुलन्ससँ लय जाइ छै ओकरा बच्चा जन्माबै छै दबाइ दारू करै छै ओकरा ठीक ढङ्गसँ रखै छै अहाँकेॅं ओतऽ खाना पीना दै छै सभके जते भी औरत रहै छै जते भी बच्चा रहै छै जते सियान रहै छै सभके लय जाइ छै सभ अपन जे छै से तबियत खराब होइ छै सभ अपन लाइन मे लगल रहै छै सभके दबाइ दारू दै छै सभ खाइ छै आ सभके खाना दै छै नस्ता दै छै सभ ठीक रहै छै आब जेतना कोइ लेडिसो के बच्चा होइ छै बच्चा होइ छै सभ उठि कऽ लय जाइ छै एम्बुलन्ससँ फोन करलक अहाँ लय गेल तभ ओहिठाम जे छै से दबाइ दारू देलक ओहिना ओहिठाम खिचड़ी देलक मिठाइ रसगुल्ला देलक खिएलक पिएलक अहाँकेॅं राखलक बढ़िऑंसँ सभकोइ जे छै बच्चाके औरतके जेन्सके ओहाँ पर सभक विद्यार्थी के सभके जकरा भी यऽ मोन खराब होइ छै सभके गोटी दबाइ दै छै सभटा ठीक होइ छै सभके सभकिछो करै छै